हमरा पसंदीदा दौड़य के मार्ग स्थान छै जे हम ककरो सॅं दौड़ैत दौड़ैत जाय छियै ओकर ओ असगरे दौड़ै छियै कियाकि असगर दौड़ला सॅं कोनो तरहक दिक्कत नहि होइत छथि आओर दौड़ला सॅं हमसबहक बहुत ठीक ठाक सॅं रहैत छियै दौड़ला सॅं हमरा सबहक शरीर स्वस्थ रहैत छै आओर दौड़ला सॅं हमसब ठीक सॅं रहै छियै दौड़य सॅं हमरा सबके शरीर मे कोनो तरह के बीमारी प्रवेश नहि करैत छै आओर दौड़य सॅं हमसब के बहुत सीख मिलै छै दौड़य सॅं हमसब के आगे जाय के अवसर भी प्राप्त होइत छै दौड़ला सॅं हमरा सबके कोनो तरह के दिक्कत नहि होइ छै शरीर मे कोनो भी तरह के एहिसॅं दिक्कत नहि होइ छै जाहिसॅं बीमारी पैदा भए सकै छै तैयो दौड़ै छियै आओर दौड़य सॅं हमसबके बहुत चीज़ लाभ प्राप्त होइ छै आओर दौड़ला सॅं हमरा सबहक नीक सॅं नीक चीज़ सब प्राप्त होइ छै